हिन्दी के महत्वों को समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक पृष्टभूमि की ओर देखना चाहिए हिन्दी का उद्धम संस्कृत से हुआ है और यह एक इंदु भाषा है हिन्दी के विकास के साथ ही वेदों उपनिषदों और महाभारत जैसे महत्वपूण ग्रंथ लिखे गए हैं इसमें भारतीय धार्मिक और संस्कृति ज्ञान का भंडार है हिन्दी का महत्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय भी बढ़ा हुआ था जब विभाजन और असहमति कि असहमति के बावजूद हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मानता दिलाने के प्रयास हुए हिन्दी एक स्वतंत्र संग्राम में बड़ा योगदान रहा और यह देखा दिखाता है कि हमारी भाषा हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूण हिस्से थे हिन्दी भाषा विविधता और रंगमंच की एक अद्भुद भाषा है जो भाषा कला साहित्य संगीत विभिन्न प्रकार की कलाओं के माध्यम से हमारे जीवन में सुंदर बनाती है और मनोरंजन क्षेत्र में भी काफ़ी महत्व है हिन्दी की सांस्कृतिक धरोहर हिन्दी